यहाँ कुल घोड़ा पोसैत छै तऽ घोड़ा पोसैत छै ने तऽ ओकरा पहिने अथि बला भुस्सा धान बला भुस्सा गुंडा खिबैत छै ओकरामे बूट फेँट कऽ खिबैत छै ओकर बाद ओकरा सुबहके दीरा ले जा हइ दीरा ले गेल आ ओने से कास काटके आ लद्दना लादके गाङ्गके पार कर देलक नाओ पर आ नाओ पर से फेन उतारके आ गाँवमे आनऽ हइ कुट्टी करऽ हइ फेन घोड़ाके खिलबऽ हइ घोड़ाके खिलैलक गायके खिलैलक ओकर बाद बुतरू केओ नवजुबकके चढ़ैके मन होल तऽ ओ चढ़िके खूब दूर ओकरा दौड़ैलक आ जे पोसलक सेहो चढ़ैलक गायके एहिजा बढ़िआँसँ पङ्खा लगा दे हइ ठंडामे गरममे धो दे हइ धो धाके ओकरा खाना दे हइ नाद धोबऽ हइ कुट्टी करऽ हइ ओकर बाद ओकरा खीअबऽ हइ घट्ठा दे हइ सुधा दाना दे हइ भूस्सा दे हइ बेसन दे हइ आ गायके खीबऽ हइ सब किछु करऽ हइ

हूँ बाल बुतरूके अपना घर ले गेल खाना पीना करै ले भैंसके भैंसियोके धोलक भैंस पानिके पनबोच होबऽ हइ पानिमे जा हइ पानिमे ओकरा बढ़िआँ से कैलक धोलक मांजलक खिलैलक ओकरो ओहिसीही कैलक भैंसके गायके सब किछु कैलक